मुंहिंजी ताक़ति आहे मुंहिंजो आत्मविश्वास मुंहिंजो ब॒ल मुंहिजे हिन आत्मविश्वास ऐ मुंहिंजे हिन ब॒ल जे करे मां पंहिंजे रोज़मर्रा जी ज़िंदगीअ में जेके बि मां तकलीफ़ूं फ़ेस करे रही आहियां या जेके बि मां फ़ाइदा वठी रही आहियां या जेको बि मां पंहिंजे रेगुलर डे टू डे लाइफ़ में मां हली रही आहियां हुन जे ज़रिए मां पंहिंजे आत्मविश्वास जे ज़रिए हुन खे कॉम्प्लिकेशनस ऐ तकलीफ़ूं अचण खे बि मां फ़ेस करे सघंदी आहियां जीअं त दवा ऐं हेल्थ ऐ तकलीफ़ मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लमस जेके मां पंहिंजे पेरेंट्स खे बि जेकॾहिं ॾिसां थी त मूंखे हुन जे ॿारे में भले ही पहिरियों जानकारी न हुई पर जॾहिं मां हेॾियूं तकलीफ़ूं ॾिठियूं त हुन तकलीफ़ुनि खे ॾिसी ॾिसी करे मां हुन पंहिंजे आत्मविश्वास ऐ ब॒ल जे ज़रिए ई मां पंहिंजे माउ पीउ जी हेल्थ जे लाइ अॻते हुननि जे वाधारे जे लाइ हुननि खे सुठी सुठी ताक़ति ॾियणु जे लाइ ऐ हुननि खे बिमारियुनि खां ॿाहिरि कढणु जे लाइ मां हुन में ॾाढी रुची ॾेखारी आहे ऐ हुन रुची ॾेखारणु जे करे मां हुन जे ज़रिए मां ॿियनि माण्हुनि खे बि मेडिकल तकलीफ़ में हेल्थ प्रॉब्लम में हुननि खे उन्हनि जी जानकारी ॾींदी आहियां हुन जी जानकारी ॾियणु सां चंङनि ज॒णनि जो फ़ाइदो थींदो आहे ऐ हुननि खे मां सोशल सर्विस बि ॾींदी आहियां किथे किथे असांखे मेडिकल हेल्प बि मिली सघंदी आ उन्हनि घुरिजाउनि माण्हुनि खे असां नीडी माण्हूनि खे मेडिकल हेल्प बि वठी ॾेई सघंदा आहियूं हीअ हिकु मुंहिंजो आत्मविश्वास आहे त मां पंहिंजी ताक़ति सां मां पंहिंजे आत्मविश्वास सां पंहिंजे ब॒ल सां त मां कंहिंजो भलो करे सघां थी त मां हुन जे लाइ मूंखे ॾाढी खु़शी थींदी आहे ऐ हुन ताक़ति जे करे मां अॻिते हली करे इन जे लाइ मां हिकु सोशल फाउंडेशनु खोलणु थी चाहियां त मां वीकर सेक्शन माण्हुनि खे ऐडुकेशन हेल्पु ऐ मेडिकल हेल्पु वठी ॾेई सघां हुननि सां ऐडुकेशन ऐ चेरिटेबल सोसाइटिस में वञी करे हुननि सां को रिलेशन मेंटेन करे हुननि जे लाइ असां हिकु को फ़ाउंडेशन खोले सघूं त हुननि जे लाइ ॾाढो सुठो योगदानु थींदो त अहिणे ही नमूने त अॻरि काई मुंहिंजी वीकर पॉईंट आहे त मां अॻरि मां किथे मां किंहिं मोड़ ते किथे अकेले बि पेइजी वेंदी आहियां त हुन जे लाइ मां पाण खे वीक फ़ील न कंदी आहियां हुन वक़्ति ते पाण खे ॿाहिरि कढिणु जे लाइ मां हुन जो कोई रस्तो कढिणु जी कोशिशि कंदी आहियां हार न मञंदी आहियां वीक पॉईंट जे पॉईंट ते मूंखे जे कॾहिं काई तकलीफ़ ईंदी बि आहे त हुन जो मुक़ाबलो कंदी आहियां ऐं हुन जो सामनो कंदी आहियां पर पोयां न हटंदी आहियां पुठियां मुड़ी न ॾिसंदी आहियां न नेगेटिव सोचणु जी कोशिशि कंदी आहियां इन वीक पॉईंट ते बि मां पॉज़िटिव खणी करे मां हुननि खे किथे न किथे मदद करण जी कोशिशि कंदी आहियां जीअं हुननि मां ॿाहिरि निकरी सघिजे ऐ हुन जो सामनो करे सघिजे